गुबुन बिफांफोरनि सायाव दोननानै बिफांफोरनि थाखाय माखासे सांग्रांथिफोरखौ लानो हायो जेरैहाय गय बिफां गायोब्ला बेखौ अखा हानाय बोथोरनि सिगां गायनाय जायो जेरै एप्रिल दानाव बेखौ गायोब्ला बिखौ माखासे बोरि जायगाफोराव गायोब्ला अखायाव हाखर जावनानै होनो हायो बेफोरनि गेजेरजों जुदिय' जायगाफोराव दैफोर थायोब्ला गाहायावबो दैफ्रा बोस्र'लांनानै बिफाङा मोजां जायो आरो बेयो जुदि जाखारख'नो हायाखैब्ला गय बिफांनि गुदियाव गोबोरनि हासारफोरखौ जमा जमा होयोब्ला गया जाखांनो हायो आरोबाव बेजों लोगोसे बेयाव थानाय जुदि बे गय बिफां गायनाय जायगायाव हाग्राफोर दङब्ला बेखौ साफा खालामनानै होनो हायो बेखौ जिं जिं गय गायनायनि एसे साइडजों जिं जिं हाखर जावनानै होयोब्ला दैफोर बोस्र'नानै थाङोब्ला जायगाया राफोद मोजां जायो गय बिफांनि अनगायैबो आरोबाव साहा बिफांफोरखौबो गायनो हायो साहा बिफांफोर गायोब्लाबो बेखौ नांगौसेबां बिबांनि जत्न' होनो हायो अखा बोथोर मोनोब्ला बेखौ दानस्रांनानै गोरलै गोरलै बिलाइ खिलिनायनि थाखाय राहा खालामनानै होनो हायो आरो बेखौ जाखांनो थाखाय माखासे भिटामिन मुलिफोरबो सारनानै नांगौ सेबां बिबांनि बिफांफोर खिलिनाय एबा जाखांनायाव रैखा होनो हायो बेजों लोगोसे बेवहाय सिङाव थानाय फिसा फिसा हाग्रा नुनो मोनै माखासे एम्फौ एनलाखौ सिथारनो थाखाय एम्फौ सिथारग्रा मुलि आरो हाग्रा थैग्रा मुलिफोर बाहायनानै होनो हायो आरो बेजों लोगोसे बेयाव साइडजों हाखर जावनानै होयोब्लाबो बेयाव थानाय बा आबाद साहा आबादाव थानाय दैफोरा बुस्रुनानै साइडजों थाङोब्ला बिनि आबाद मावनाया बा साहा आबादा मोजां जायो आरोबाव लबार बिफां गायनायनि बेलायावबो माखासे सांग्रांथिखौ लानो हायो जेरैहाय लबार बिफां गायोब्ला बिनि जा बे बिलाइ एबा बिनि माखासे आथाफोरखौ बर'ननो थाखाय माखासे बिगियानारि राहाफोर लानो हायो आरो माखासे मोजां मोजां साग्रांथियारि राहाफोर दङ जेरैहाय बेखौ जेखौ बे हानानै दिहुननो थाखाय बिनि आथाखौ हानानै दिहुननो थाखाय माखासे लबारनि खुरैफोर बादि गथा दङ बेखौहाय खानानै आथा होनाय जायगायाव बेखौ सरोब्ला बिनिफ्राय माखासे नांगौसेबां गनाय आथाफोरखौ मोननो हायो आरो जुदि एप्रिल दानाव मिथिंगायारि माखासे जाब्रबथाय एबा बारहुंखाफोरजों बि बिफाङा बायोब्ला बे बिफांनि दालायफोरखौ साइडजों हानानै होयोब्लानो बिनि बिफांनिफ्राय गोरलै गोरलै बिलाइ खिलियो आरो बे बिफाङाव जानाय माखासे नुनो मोनै एम्फौ एनला एबा हाग्रा लाइफांफोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय माखासे रासायनारिक एम्फौ फोथैग्रा मुलि आरो जायखो हासारफोरखौ सारनानै होयोब्ला बिफां लबार बिफांनि सिंफोरा लांदां जायो आरो जे बिफाङा नांगौसेबां जौगायथि मोननानै देरनो हायो आरो नांगौसेबां बिबांनि मुलाम्फा होनो हायो